हेलो हाँ जी हाँ जी मैडम ठीक है हो जाएगा और इन्वर्टर तो सही से काम कर रहा है न मैम तो एक बैटरी वाला इन्वर्टर है मैडम दो बैटरी वाला इन्वर्टर है और जिस कमरे में आपको कनेक्शन करवाने का है उसमें पहले उसमें इन्वर्टर से लाइट आती है या नहीं आती थी नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब इन्वर्टर से लाइट आ रही है या मीटर से लाइट आ रही है उस कमरे में अरे मेरे कहने का मतलब मीटर इन्वर्टर से आपके वहाँ पर उस जिस कमरे में टी वी लगाना है वहाँ इन्वर्टर से पहले लाइट आती थी या नहीं आती थी अच्छा वहाँ पर इन्वर्टर से लाइट नहीं आ रही और आपका जो ट्यूब लाइट है वो इन्वर्टर वाले कमरे में है या दूसरे कमरे में है तो उस ट्यूब लाइट में भी है उसका कनेक्शन तो आपने दूसरी नई लगा कर चेंज चेक किया था वो काम कर रही है नहीं कर रही देखिये मैडम आपको इसका कॉस्ट पड़ेगा करीबन एक से दो हज़ार रुपये वह जब पड़ेगा जब आपका कोई नया कनेक्शन नहीं होगा अगर आपका नया कनेक्शन होता है वायरिंग वगैरह अगर घर की जल जाती है जैसे ट्यूब लाइट में हम क्या करेंगे की दूसरी ट्यूब लाइट लगा कर चेक कर लेंगे अगर ट्यूब लाइट ख़राब हुई तो वह दूसरी नई ट्यूब लाइट जल जाएगी इन केस में वो दूसरी ट्यूब लाइट नहीं जलती है तो आपके पूरे घर के कनेक्सन में ट्यूब लाइट में वायरिंग होगी न तो वो दुबारा वायरिंग होगी मैम तो एक तो आपको वायरिंग का कोस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगा कोस्ट दूसरा अगर मैं इन्वर्टर की बात करूँ तो वो वायरिंग करने वाले आपके पहले वाले भैया ने पता नहीं एक्स्ट्रा लाइन छोड़ी है नहीं छोड़ी है तो अगर एक्स्ट्रा लाइन छोड़ी होगी तो कनेक्शन आपका हो जायेगा एक दिन में और एक्स्ट्रा लाइन नहीं छोड़ी है तो दुबारा एक्स्ट्रा लाइन लानी पड़ेगी उसके लिए आपको उसका कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगा तो अगर मैं एक्स्ट्रा लाइन दोनों की नहीं मान के चलूँ भाई ठीक है ट्यूब लाइट भी सही है तो मेरी मजदूरी मजदूरी का मैम एक हज़ार रुपये होगा और अगर दूसरी तरफ मैं मानूँ की वायरिंग होगी दोनों तरफ तो उसका मैम कम से कम पाँच हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपके यहाँ कनेक्शन वगैरह तो हो जायेगा फिर यह है की मैम जैसे मैं भी आपके यहाँ पर बीस किलोमीटर बाइक चला कर आऊँगा वापस जाऊँगा मैं आऊँ और मुझे मजदूरी भी ना मिले तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा मैम मैं आऊँगा देखने तो आपको ये काम करवाओ या न करवाओ आपको सात सौ रूपए मेरे मजदूरी के तो देने ही होंगे ठीक है मैम थैंक यू कल आता हूँ मैम कितने बजे तक आ जाओगे आप ग्यारह बजे तक